आङो फुंनि साराय फासथायाव सिखारो सिखारनानै न' सिथला सिबो बिनि उनाव आङो साहा फुदुंनानै गथ'फोरनोबो होनाय जायो मानोना आङो साहा लोंखांनायनि उनाव फिसाफोरनो ओंखाम संनाय जायो ओंखाम संखांनानै आङो गथ'फोरनो जाहो खांनानै आं फिसाखौ आटथा फन्द्रआव क्लासाव हगार हरनाय जायो आरो बेखौ हगार हरखांनायनि उनाव आङो ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै आङो आंनि मालिखौ जेनोबा साराय नतायाव जाहोनानै दसथायाव अफिसाव हगार हरनाय जायो बे अफिसाव थांखांनायनि उनाव जोंबो ओंखाम जाखांनानै जेनेबा खामानि मावखांनानै आं जि दानाय जायो जिखौ आङो दानानै दसे दुइ घन्टाबा थिन घन्टा दानायनि उनाव फिसाया स्कुल निफ्राय आरायथा बाजियाव न' मोनफैयोब्ला आं ओंखाम जाहोयो बे ओंखाम जाहोखांनायनि उनाव आं फिसाखौ थिनथा फन्द्रआव टिउशनाव हगारहरो आरो बिनि अनगायैबो आङो जिखौ दाफिननाय जायो आरो आं सम जायोब्ला गोबां खामानिबो मावो मानोना आङो फुं बिदिनो आं न'नि बायदिसिना जेनेबा मावनाय जायो मानोना आंहा बेलासि मोनाब्लियावबो गोबां बाथौनि साथि लगायनाय जायो बिदिनो आङो जाखिनि मावनांगौ जायो बेफोर खामानिखो मावनाय जायो जेरै